सानिया शितल रमाकांत रामदास सर्वेश प्रितम दिपक प्राजक्ता प्रियंका परत स्वती ज्योती मारिया मागोस्तीन परते सुरेका प्रियंका प्रिया जया रुपा हसिना सुचित्रा माया रेणुका आनी परते रुक्कमावती सावित्री शोबावती सुशमावती येसू तुळशी सुगंधा परते रसिका वंदना आशा सु सुनेना रंजिता परत प्रि प्रिती दामोदर रामचंद्र रामा परत रामकृष्णा तुक्काराम तुकाराम सकाराम परतो यश दिवेश आनी हर्श हर्शदीप अदूत सरस्वती पार्वती रुक्मिणी आनी पुश्पा जयंती सुरेका इलेब्री आर मारिया आजमिरी आगोस्तीन

जुजे पावलू

परतो संतोष मानसी सुगंदी कालीदास कमलकान परते कमलावती आनी प्रतिक्षा प्रतमेश परते उर्मिला शिवानी सुहास राधिका सचीन रेशमा लिला

सुर्बी कायतान खुशी एंथोनी हातोन

दश दशरात शरत रामचंद्र मेघा सुमित्रा मिना वन मिलन दुर्गादास ओमकार धिरज दादी रमेश भीम दिव्या दिशांत बाळा शिवानंद शिवकुमार श्रीधर मधुकर भीम भीमराव